جی میرے گاؤں میں بہت سی لائبریریاں ہیں جہاں ہم روز جایا کرتے ہیں اور میرے گھر میں اپنا ایک ذاتی لائبریری ہے جس میں میں نے اپنی پسندیدہ کتابوں کو رکھا ہے اور یہ میری لائبریری میرے خوابوں کی لائبریری ہے جو کہ مجھے آگے بڑھاتی ہے